आऊं तुसें फुल्लें दे बारे सनानी साढ़ै फुल्ल होंदे बड़े बड्डे बड्डे खुम्बे लादे असें उ'ने अस किट्ठे करने आस्तै डल्लां बनादियां बड्डियां बड्डियां टोखरियां बनादियां फ्ही किश मजदूर लाने तै नेईं तां फ्ही आपूं बी चुगने किछ बड़ी मैह्नत करनी चुग्गने उ'ने फ्ही ओ ओह्दे धाग्गा लैना शैल फ्ही ओह्दे हार बनाने हार बनाए ते फ्ही बेचने हार बनाए ते फ्ही बेचचै वा थोह्ड़े पैसे ज्यादा थ्होंददे ते इय्यां ते तां पैसे घट्ट थ्होंदे ओह्दे करदे अस बिच और बी बूह्टे लाने खोड़े दे बूह्टे लाने फ्ही खोड़ ओह् चब्बने फ्ही मजदूर लाने चंबणे फ्ही ओह् सुकाने बड़ी मैह्नत करनी सुकाई ड़ी फ्ही ओह् फ्ही बोरियैं पाने बोरियैं पाने ते फ्ही बेचने ओह्दे बी पैसे लब्भी जंदे फुल्ल तुसें लादे होन तां बड्डे इन्नी जगह शैल लभदी इय्यां बड़ी शैल आक्खै कोई दिखदा ही रेह् बूह्टे बी शैल लगदे लादे बड़े सोह्ने स्यौ दे बूह्टे बी लाऊने बिच ओह्दै और बड़ा किश लाने अस पीपली शिपली बी लान्ने पीपली लानियां पट्टे लाने सारा किश कन्नै शैल बी लगदा ते कन्नै चार पैसे बी बटोई जंदे ते कुड़ियें जाकतें ई लान्ने कैं कि कुड़ियैं जाकत खोड़ खाड़ चुग्गना कन्नै खाई लैंदे तै कन्नै चुगदे ओ बड़े शैल लगदे उ'ने चुग्गी दी आपूं बी खन्ने खीरन बनाई दी खाओ तुस खोड़ भन्नो ओह्दी खीरन बनाओ तां उसी बड़ा सोआद होंदा फ्ही अस बड़े परौह्ने सद्दने ओह्दी बड़ी धाम करने भन्नी भन्नी तै ओह् मिगरू भन्नने फ्ही ओह्दी खीरन बनानी तै जाकत इन्ने खुश होंदे उद्दै र गलांदे अज्ज साढ़ै धाम बनी दी ओ बड़े पसिंद करदे उ'नेई